بھارت ایک اٹل دیش ہے یہاں پہ سارے لوگ مل بانٹ کے رہتے ہیں یہاں کے مطلب سارے ریلیجنس سارے لوگ مل کے رہتے ہیں اور بھارت کا ایک بہت پرانا پرمپرا ہے جیسے کہ دہیج دینا اور یہ بہت ہی زیادہ پرانے ٹائم سے چلا آ رہا ہے اور یہ بلکہ غلط بھی ہے پر کچھ لوگ نہیں مانتے اور زیادہ تر لوگ مطلب دہیج لیتے ہی ہیں اور کچھ نے تو بچنے کے لیے یا پھر ایسے ہی دہیج کو گفٹ کا نام دے دیا ہے جو کہ بہت غلط بات ہے اور ایک اور جو ہے چیز بھارت میں بال وواہ ابھی تو بہت کم ہوگیا ہے مگر راجستھان ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ چھوٹے بچوں کی شادی کرا دی جاتی ہے اور مطلب یہ غلط بھی ہے بہت زیادہ مطلب اس کے لیے ورودھ بھی ہوا تھا مگر ابھی بھی ایسے کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہوتی ہیں اور ایک اور ہے جو بچوں جو لڑکیاں ہوتی تھیں انہیں پڑھایا نہیں جاتا تھا اور ایسے ہی شادی کرادی جاتی تھی پر اب جو ہے تھوڑا کھلنے لگا ہے اور اب لڑکیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو پہلے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا پر اب وہ چیز بدل رہی ہے اور اب لڑکیوں کو بھی پڑھایا بچایا جا رہا ہے بڑھایا جا رہا ہے